सिंध करांची रांची मोहिन निमौरी जो दर निमौनी जो धरियो पाकिस्तान लखनऊ कानपुर दुबई हैदराबाद अहमदाबाद सूरत बड़ौदा गोरखपुर दिल्ली आगरा जयपुर उदयपुर अलीगंज सहारागंज गायत्रीपुरम गोमती नगर महमूदाबाद आदिल नगर कृष्णा नगर आलमबाग गोबि गोविंद नगर बहराइच बाराबंकी बैंगलोर अमृतसर व्यास